भारतीय समाज में धर्म की एक बहुत बड़ी महत्व है धर्म को ही लोग मानते हैं धर्म को ही लोग जानते हैं अगर हम आज के समय में लोगों की बात करें तो कुछ हद तक लोग धर्म से उठकर के बात करते हैं कि वह धर्म की ही बारे में नहीं सोचते बल्कि और भी अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं लेकिन अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में लोग धर्म को ही सर्व मान्य मानते थे उनके हिसाब से धर्म है तो ही सब कुछ है हमको अपने धर्म के हिसाब से जीवन यापन करना है धर्म के अनुरूप रहना है हमारा धर्म हमें सही ढंग से रहने का कहता है सही जीवन यापन करने का कहता है हमें हमारे धर्म के हिसाब से बातचीत करना चाहिए किससे किस प्रकार से बात करना है किसे किस प्रकार सम्मान देना है और भी अन्य प्रकार की चीज़ें यह धर्म पर ही निर्धारित थी यहाँ तक कि हमें किससे शादी करनी है किससे दोस्ती करनी है किससे बातचीत करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए यह भी धर्म ही निर निर्धारित करता था जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती कि अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आप किसी अन्य धर्म में शादी नहीं कर सकते विवाह नहीं कर सकते इसके अतिरिक्त अगर बात करी जाए कि धर्म में और क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं और मुझे अपने धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं पसंद है क्योंकि हम मेरा जो धर्म है मैं हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करती हूँ और जिसे सनातन धर्म के नाम से भी प्रसिद्ध है तो मेरा जो धर्म है यह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पसंद है मैं इसे ही मानती हूँ और मेरे हिसाब से यह दुनिया का सबसे उच्च और अच्छा धर्म है लेकिन फिर भी अगर आप बात करें दूसरे धर्मों के बारे में तो वैसे मुझे कुछ खास नहीं पसंद लेकिन जो ईसाई धर्म होता है उसमें कई चीज़ों की मान्यता नहीं होती जैसे कि अगर उनको कोई कार्य करना है सेलिब्रेशन करना है तो वह उतना कुछ नहीं देखते हमारे इसमें इतनी नियम कानून से होता है हमारे इसमें जहाँ हमारा धर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वही इसमें बहोत नियम कानून भी हैं लेकिन वहीं जो दूसरे धर्म होते हैं उसमें उतने नियम कानून नहीं है तो मुझे अपना धर्म बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मेरा धर्म विविधता में एकता बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए